हाँ इहाँपर मीडिया मीडिया आओर शिक्षामे मतलब मैथिली भाषामे बोलै छै पूरा मैथिली भाषामे चलै छै आओर मीडियावला मैथिली भाषामे बोलै छै सब सब बोलै छै गाँवमे पूरा मैथिलिए भाषा चलै छै आओर ओते गाँवमे तऽ ककरो हिन्दी इंग्लिश तऽ नहि आबै छै ओहिसँ मैथिली ठेठी सब चलै छै गाँवमे आओर इंग्लिश तऽ कोइ नहि समझै छै गाँवमे गाँवमे ओतना पढ़लऽ लिखलऽ तऽ नहि ने छै ओहिसँ कोइ नहि समझै छै आओर ठेठीमे तऽ सब बोलै छै सब आर हिन्दीमे थोड़ा बहुत समझै छै सब बट इंग्लिशमे कोइ नहि